हाँ इस रोज दुनिया हर पल हर घंटे हर दिन बदल रही है क्योंकि तकनीकी बहुत जोरों शोरों से बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से दुनिया में कई सारे बदलाव आ रहे हैं या आते हुए देखे जा रहे हैं जैसे कि पहले के समय में किसी भी प्रकार का यातायात वाहन नहीं हुआ करता था पहले के लोग घोड़ागाड़ी या बैलगाड़ी से ही मीलों तक के सफ़र को तय करते थे पर अब थोड़ी सी दूरी के लिए भी कई सारी गाड़ियां बना दी गई हैं और अगर हमें यहाँ से विदेशों तक भी जाना हो तो हम कुछ ही घंटो के अंदर अपने देश से बाहर विदेशों तक का सफ़र तय कर सकते हैं इस तरीके से आपको भी लग रहा होगा कि दुनिया कितनी ज़ोरों से बदलती जा रही है इस तरीक़े से आप को भी लग रहा होगा के दुनिया कितनी जोरों से बदलती जा रही है